हैलो सर मैं थुआड़ा स्टूडेंट बोल्लै ना हां ते सर मैं एह् आखना चाह्दा हां कि सर जेह्ड़ा कि मैं बड़ा बमार होई गेदा हा ते कन्नै सर मैं थोह्ड़े दिन कालेज नीं आई पाया क्या तुस मेरी जेह्की असाइनमेंटें दी डेट ऐ उसी ऐक्सटेंड करी ओड़गे अच्छा सर एह् जेह्ड़ा एह् मेडिकल सर्टिफिकेट मैं तुसीं देना ऐ कि जां प्रिंसिपल सर गी देना ऐ अच्छा अच्छा अच्छा सर एह् असाइनमेंट किन्ने नंबर लोड़दे ऐ पास होने गी अच्छा ते सर अगर कोई बंदा असाइनमेंट नेईं देई पांदा ऐ अगर दिक्खो केईं केईं बारी ऐसा होंदा कि स्टूडेंट नेईं गै देई पांदा केह् उसी कोई ऐप्लीकेशन जां पासिंग नंबर बिना विदआउट असाइनमेंट क्या थ्होई सकदे जां नेईं ऐ कोई प्रावधान नुहाड़ा ऐ कोई जां नेईं अच्छा सर ते शार्टेज दा मतलब किन्नी अटेंडेंस होनी चाहिदी म्हीने च बंदा किन्ने के दिन औना चाहिदा कोई किश सनाई सकदे मिगी ते लगभग किन्ने दिन मतलब म्हीने च तुस केह् स्हाब स्हाब सनाई सकदे मिगी बीह् दिन औना होंदा जां ज्यादा बीह् दिन कोई बीह् दिन हैनी सर ओह्दे लेई मिगी घरेैआह्लें आह्नना पौग उत्थें की नीं आह्नना पौग अच्छा मेडिकल सर्टिफिकेट आह्नगा ओह् ते होई जाना ओह् ऐ ना चलो चलो खरी खरी थैंक्यू थैंक्यू सर